हेलो कहली हुवां गड़ी आर लगबैके सुविस्ता है ने किए तऽ देखै छियै गड़ीके बैट्रीक उटिक सब चोरी हो जाइ है आ गड़ी लगबैमे सक्केत होइ है तऽ कनी फील्ड बस स्टाम्प बना दैतियै रहय तऽ ठीक रहतै रहय तऽ गड़ी आर लगबैमे हँ किए तऽ देखै छियै बैट्रीक बला गड़ी रहै तऽ ओहिमे बैट्रीक चोरा लै है गड़ीये लऽ कऽ भागि जाइ है तऽ ओ सब बनबैमे ने यहाँ टेंशन नही ने रहतै जेना कोइ रहतै तऽ ओगरबाहिये करतै आर बस स्टाम्प बनि जेतै तऽ उहए ने किए तऽ देखै छियै रस्तो पेरा मे चाहे हुवों जाय है तऽ जाम गड़ी नहि लगबे देलक कहलक अइ गड़ी नहि लगबऽ रस्ता पर साइड करऽ तऽ ओ फील्ड रहतै तकर बादे ने डराइवर ओहिठाम गड़ी लऽ कऽ जेतै

हँ तनी तनी तनी कोशिश करबै किए तऽ अहाँ आर नहि करबै तऽ केना होतै केना जाए सकबै गड़ी लऽ के कतौ

कहाँ सऽ मतलब जाय तऽ सकलियै हँ लेकिन लगाय कहाँ सकलियै दौरे नहि रहतै तऽ लगा सकलियै रोड पर राखि सकलियै गड़ी तनी किए तऽ धियान देबै नहि तऽ कभी बोलाए सकलियै हन तऽ जब दौरे नहि रहतै तऽ ओहिठाम केना जाए सकलियै कहूँ कहूँ कहूँ जायके है तऽ गड़ी लगबै कऽ दौर रहतै तकर बादे ने कतौ गेल नहि ने जायके अथी रहै है ओहए सऽ कहै छी तनी जोगाड़ करियौ बस स्टाम्प बनबैयौ तब ने ओहिठाम गड़ी बस लगाबैमे सुविस्ता एतै

करबैयौ जब कोशिश करबै तकर बादे ने होतै नहि कोशिश करबै तऽ कयल जायत किछो जोगाड़ कऽ के देखियौ आ करबैयौ ओहिठाम तनी जोगाड़ करियौ जल्दी आ ओना किए तऽ जेबै तऽ लगा कहाँ सकलियै हँ हँ तऽ ओहए ने तऽ तनी ओहिठाम रहतै तऽ जेना कोइ ओगरबाही गड़ीये लगेबै तऽ कोइ भाइसब रहथिन तऽ कहबै गड़ी तनी देखैत रहबै नहि तऽ ओना रहतै तऽ कोइ भी लए कऽ भागि जाए सकलन

राखै छी तऽ